मैं अपनी नौकरी और करियर के सम्बन्ध में तो बहुत सोचती हूँ पर बढ़ती हुई आधुनिकता और कॉम्पिटीशन को देखते हुए थोड़ा मन घबरा भी जाता है और अपने मार्ग से कभी कभार विचलित वी हो जाता है कि इस इतनी कॉम्पटीशन वाली दुनिया में मैं अपने आप का भविष्य कैसे बनाऊँगी मैं अपने आप का भविष्य बनाने के लिए काफ़ी सोचती हूँ कि मुझे कभी बिज़निस करना है या मुझे सरकारी नौकरी करनी है या प्राइवेट फील्ड में जाना है परंतु मे अपने अभी भविष्य की और ज़्यादा अग्रसर नहीं हो पाई हूँ अपना करियर बनाने के लिए मैं निरंतर प्रयास प्रयास तो कर ही रही हूँ और मुझे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि मैं एक ना एक दिन अपने सपने को ज़रूर साकार कर पाऊँगी परंतु अभी मेरा भविष्य में क्या करना है ये अभी एक लक्ष्य पूर्णरूप से निर्धारित भी नहीं हुआ है तो मैं अभी ऐसा कुछ स्पष्ट रूप से बता नहीं सकती हूँ